हाँ हैलो बोलिए जी प्रणाम

जी जी जी आप सबसे पहले आपका बूथ नंबर जो है वो बूथ नंबर पर आइए और पंक्ति में खड़े हो जाइए आपके पास कोई आई डी प्रूफ़ है जी जी जी ठीक है पहचान पत्र है जी जी हाँ वो सब नहीं चाहिए आपको आधार कार्ड और पहचान पत्र चाहिए ठीक है तो आप पंक्ति में आकर खड़े हो जाइए और आपका जब नंबर आएगा तो आप अपना आधार कार्ड और आपको जो पर्ची दिया गया होगा जी तो पर्ची दिया हो गया तो वो आप कहने का मतलब ये मताधिकारी जो होंगे जो मत गिरवाते हैं वोट गिरवाते हैं तो उनको आप दीजिएगा वो आपका वोटर लीस्ट में नंबर देखेंगे और नंबर देखकर के आपके जो वोटर पेपर है उस पेपर पर ऐड करेंगे और जितने भी वोटर पेपर हैं सब पर आपका नाम लेकर नंबर दिया जाएगा और आपको बारी बारी से दिया जाएगा तब आप आगे आपको मोहर देने के लिए जहाँ पे एक ऐड होगा जी तो हो जाएगा हो जाएगा जी नहीं कोई कोई दिक कोई दिक़्क़त नहीं होगी कोई दिक़्क़त नहीं क्योंकि पहचान पत्र के आधार पर ही आधार कार्ड बनती है उसके द्वारा आपका काम हो जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं होगा अगर आधार कार्ड भी नहीं रहता तो बैंक बैंक पासबुक होता तो उसके आधार पर भी आपका वोट गिर गिरा सकते हैं कोई दिक़्क़त नहीं होगी ठीक है तो आप वहाँ सबसे पहले पहुँचिए पंक्ति में लगिए और जब आपका नंबर आवे तो आप अपनी पर्ची को आप दीजिए आपको जो है सो नाम अंकित किया जाएगा और वोटर लिष्ट में नंबर देखा जाएगा कितना नंबर है उस नंबर से आपको जो है फिर वोटर वोट जो गिराने का जो आपको पर्ची है वो मिलेगा फिर आगे और इसके बाद आपको जिस जिसमें गिराना है जिसमें मोहर मारना है जिसको आप अपना मत दे सकते हैं उनको आप मोहर मारकर के बॉक्स में जो है उसे आप डाल सकते हैं इसके लिए बॉक्स सिस्टम भी है और कहने का मतलब यहाँ पे कंप्यूटराइज भी है ठीक है जिसको दबाने से जी बटन हाँ बटन दबाने पर जब आपको आवाज़ दे तभी समझिए कि हमारा बोट गिर गया जब तक आवाज़ नहीं दे तब तक आप उसी जगह खड़े रहिए अगर नहीं आवाज़ होता है तो पदाधिकारी आवेंगे और आपको जाँच कर लेंगे ठीक है ओके